ہندوستان میں کئی لیڈر اور صنعت کاروں نے ٹیکنالوجی تعلیم تجارت اور ٹرانسپورٹ کا بدلا ہے ہم شخصیات اور ان کے اثرات رتن ٹاٹا ٹاٹا موٹر اور ٹی سی ایس کے ذریعے صنعت ٹرانسپورٹ کو وسعت دی میکس مکیش امبانی کے جیو نے ڈیجیٹل انقلاب لایا انٹرنیٹ عام ہوا نارائن مورتی نے انفوسس سے آئی ٹی سیکٹر کو عالمی پہچان دی بائیجو رویندر کے بائیجوس نے آن لائن تعلیم کو مقبول بنا دیا گذشتہ چند سالوں میں ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں آئی ڈیجیٹل انقلاب سے ہماری زندگی کا ہر پہلو ڈیجیٹل ہو گیا آن لائن شاپنگ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور تعلیم اب عام ہے معاشی ترقی اور روزگار کے نئے نئے مواقع پیدا ہوئے رسائی اور شمولیت میں اضافہ ہوا خدمات دور دراز تک پہنچے گلوبائنجیشن اور کنیویٹیویٹی میں بھی اضافہ ہوا ان لیڈروں نے ہندوستان کو ایک نئی سمیت دی ہے